जी हाँ मेरी एक पसंदीदा किताब हिंदी की है जिसमें सच्ची घटनाएँ के बारे में आधारित है जैसे कि उसमें लिखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैं वह किताब बहुत पसंद करती थी क्योंकि जो यह नारा था की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बारे में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था वह इस पर आधारित था कि बेटियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए उन्हें हर चीज़ की जानकारी देनी चाहिए ताकि लड़कों से बेटियाँ कम न रहे उन्होंने बचाने की जहाँ तक बात रही तो वह उन्हें इतनी शिक्षा दी जाए कि बेटियाँ ख़ुद अपने स्वच्छ अपने ख़ुद पर डिपेंड रहें वह ख़ुद सेल्फ डिपेंड रहें वह अपने कोई भी कार्य किसी के आश्रय में न रह कर करे वह अपने पैर पर खड़े रहें उन्हें सभी चीज़ का ज्ञान हो वह भी सम्मान पाए इसलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और उसमें यह दिलचस्प बातें थीं कि जो लड़कियों के बारे में लिखा गया था वह सच में होना चाहिए जैसे कि लड़कियाँ हमारी पढ़े भी और बढे़ भी वह बुक जो हिंदी की थी इसलिए मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वह एक सच्ची घटना पर ही आधारित थी